एलपीजीके सिलिण्डर इस्तेमाल करऽ कालमे हम दू तीनटा बातके ख्याल राखै छी जे ओकरा आगिसँ दूर ओकरामे लीकेज वा ओकर जे आर आर सुरक्षाके जे दृष्टिकोण जे अपनायल जाए एतबेटा हम करै छी आओर सभसँ महत्वपुर्ण छै जे एलपीजीके आगिसँ अलग हुनका लीकेजके देखैत रहबाकेँ चाही बस